म्हाका दुबय वचपाची खूब इच्छा आसा माई सिंगापुराक मागीर एक थायलंडाक किद्याक थंय म्हणजे आमी जशें पयलां थंय म्हाका एकदां पसनली वचून पळोवपा जाय तें कशें किदें आसा तें पयलीं पासून म्हजी इच्छा आसा